नमस्ते नमस्ते ठीक है ले लीजिए

कितना

अच्छा अच्छा आपको लोन पे चाहिए ओके आपके पास आधार कार्ड है पेन कार्ड है दो फोटो हैं ठीक है आप आइए हम देखते हैं अगर हो जाएगा तो आपको दे देंगे साठ हजार के अन्दर साठ हजार के अन्दर हाँ बीस हजार आप जमा करेंगी और बाद में देंगी तो आपके पास सारी आई डी है ना चलिए आके देखे देखेंगे या अगर हो जाएगा तो ठीक है आपको दे देंगे पर बढ़िया बढ़िया हमारे यहाँ लेप्टोप है अगर और इससे महंगा चाहती हैं तो और मिल सकता है ठीक है भाई हाँ हाँ दे देंगे हार्ड कैश ले लेती तो और अच्छा होता अच्छा पैसे नहीं है लोन पे लेना चाहती हैं चलिए आपके पास पूरे इतनी आई डी होनी चाहिए आधार कार्ड होनी चहिए आई डी और पेन कार्ड होनी चहिए दो फोटो होनी चाहिए इतना आई डी आपके पास है न ठीक है लेप्टोप में कोई कमी आपको नहीं मिलेगी इतना अच्छा है आप लेप्टोप ले जाएँगी तो खुद ही सोचेंगी और हो सकता है आप एक और केस्टमर देखेंगी हमारा लेप्टोप तो आपको कोई खराबी नहीं होगा तो आप खुद ही कस्टमर को भेजेंगी कि हाँ वहाँ पे लेप्टोप कितना अच्छा मिलता है अच्छा मिलता है आपको दूसरों को करेंगी कि हाँ वहाँ पे लेप्टोप कितना अच्छा है और आपको पास पैसा नहीं होगा तो भी वो आप लोन पे ले ले भी सकती हैं समझ रही हैं देख लीजिए अच्छा है कि नहीं है लेप्टोप सही है न कोई दिक्कत नहीं है आप ले के जाइए खुद ही अच्छा लगेगा ठीक है फिर नमस्ते हाँ